مئو میں عید بقرعید ہولی دیوالی دشہرا ایسے تہوار ہیں جس سے لوگ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور انہیں بہت خوشی خوشی مناتے ہیں